भारतारिनि जब मारकेट होननानै बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हायोदि जे भारतआव बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दासिमबो खामानि होजोबनो हायाखै एबा साख्रियाव सोसनजोबनो हायाखै बुंनो थाङोब्ला भारत हादराव जेसेबां बेखार लाइमोनफोर दं बे बेखार लाइमोनफोरनि गेजेराव गासै नैजि फारसेनसोल' जब मोननो हानाय दङ बांसिन जौखोन्दोआनो जब मोनै एबा बेखारै दङ बेनि जाहोनानो जाबाय भारत हादराव गोबां पलिटिकेल बिथिङाव एना एनि जानानै दङ बेयावहाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गासैबो बिफाननि लांदां जानानै थानाय जे जबनि पस्टफोर बेफोर पस्टफोराव इंगेज खालामनानै होनो होनायनि अनगायै बिसोरो बांसिन राजखान्थियारि बिथिंजों लाङो बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरा खामानि मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो बेराफारसेथिंजाय जोंनि भारत हादराव माखासे सिङाव नेम खान्थि सोलिनानै दं जे मोनसे जबनि पस्टखौ जाय बिनायसाया मोननो नागिरदों बेयावहाय मोननो हास्थायदों बेवहाय गोबांथार रां घुस होनांनाय एबा बिनाय बिनि जाहोनावबो जोंनि भारतनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखार जानानै थानो गोनां जादों मानोना जेरैबायदि साख्रिखौ ओरैनो मोननांगौ एबा जबखौ ओरैनो मावनो मोननांगौ बेबायदि जोंनि भारतनि नियम खान्थियाव गैया सिजों बिथांमोनहा जायफोरो गोजौ थाखोआव बिबान लाग्रा जाय बिफानारि अफिसारफोर बिथांमोनहा गोबां रांनि हाथाइ खालामनाय जायो बेयावनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि मोगा मोगि जानांदों आरो बेफोर बेफोरबायदि खामानिया दासान्दि सोलिफुबाय थानाय जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जोंनि भारतनि जबखौ गोरलैयै मोननो थाखाय भारत हादरा जे बेफोर नेम खान्थिनिफ्राय जाहाथे मोजां खाबु होयो बेखौ खावलायनाय जाबाय